हैलो हां जी मिकी बी एह् तुसें पुच्छेआ कि सिंगिंग दा कि'यां मतलब तुस कियां गाने मिकी सिंगिंग दा जेह्का गाने गाने दा जेह्का शौक ऐ एह् कि'यां होएआ कि स्हाड़े घर इक मेरे भैया थे ओह् बड़े गाने गांदे हे मतलब ओह् बड़े गाने उं'दे गाने सुनी सुनियै मिकी एह्का मिकी बी एह्का इन्दे च शौक होई गेआ हा कि गाने मैं बी गां होर मिगी बड़ा अच्छा लगदा अस कुदै इ'यां कुदै धाम होंदी कुदै किश होंदा अस अग्गें पिच्छें जन्ने ते अस गाने गाने होन्ने उत्थै इक मेरी फ्रेंड थी ओह् बी बड़े गाने गांदी ही ओह् मेरे कन्नै गै पढ़दी ही होर म्हल्ले दियां कुड़ियां अस जित्थै बी अग्गें पिच्छें जन्ने अस गाने गाने मतलब असेंई शुरू कोला एह् शौक रेहा कि गाने गाने बड़ा अच्छा लगदा असेंगी असेंगी पूरे इ'यां डोगरी गीतड़ू बगैरा सारे सारे आई जन्दे ते बगैरा बगैरा जियां अस कुदै जन्ने तां भाखां गाने डोगरी गीतड़ू गान्ने आं कुड़ी दे ब्याह् दे मुड़े दे ब्याह् दे असेंगी जेह्ड़े सारा मतलब इ'यां अच्छा ऐक्सपीरियंस ऐ कि अच्छे गाने आई जन्दे असेंगी अस इ'यां शैल चाल्ली गाई लैन्ने होर असेंगी एह् बी पता ऐ कि कुत्थै तर्ज कि'यां लानी कोई इ'यां कोई मतलब कोई गाना नेईं बी कुसै गी पता चलदा होऐ ते अस इयां अपना उसी बनाइयै इयां जोड़ी लैन्ने आं होर असेंगी अच्छा ऐक्सपीरियंस ऐ एह्का जेह्का सिंगिंग करने दा होर अस अच्छे गाने जेह्ड़े गाई लैन्ने आं होर इ'यां गै शुरू कोला होर मिगी बड़ा अच्छा लगदा ऐ जदूं आ'ऊं बड़ी खुश होन्नी जदूं कुदै मिगी एह् गाने गाने दा ऐ एह् मौका थ्होंदा ऐ होर बड़ा अच्छा लगदा ऐ कि अस गाने गाचै होर केह् मतलब हर तरीके दे गाने औंदे डोगरी पंजाबी हिंदी सारे गाने जेह्ड़े अस गान्ने आं होर असेंगी मिगी अज्ज बी जेह्ड़ा बड़ा शौंक ऐ गाने गाने दा